سب سے پہلے سلینڈر ہمیشہ سیدھا اور ہوا دار جگہ پر رکھیں جہاں ہوا آسانی سے آتی جاتی ہو اسٹوو اور سلینڈر کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے دوسرا سلینڈر کو کبھی بھی دھوپ یا ہیٹ کے قریب نہ رکھیں زیادہ گرمیس لینڈر کے کی ایک خطرناک ہو سکتی ہے جب بھی یوز کریں چیک کر لیں کہ پائپ ٹھیک سے لگا ہوا ہے اور کہیں سے لیک تو نہیں ہو رہا تیسرا کبھی بھی چولہا جلانے سے پہلے میچ اسٹک یا لائٹر کا آن کرنے سے پہلے گیس کھول کر ہوا میں چھوڑنا نہیں چاہیے پہلے میچ یا لائٹر جلائیں پھر گیس آن کریں اگر کبھی گیس کی اسمیل آئے یا لیکیج کا شک ہو تو فوراً گیس بند کر دیں فس فاسٹ چلائیں اور بجلی کے سوئچ کو ٹچ نہ کریں پھر بگیٹ یا گیس کمپنی کو کال کرنا بہترین رہے گا اور ہمیشہ یاد رکھیں جب سلینڈر ختم ہو جائے اور نیا لگائیں تو ڈلیوری پرسن سے لیک ٹیسٹ ضرور کروائیں